हमरा सबके अइठाम कइ तरहके पाबनि मनायल जाइए विकसित रूपसँ मनायल जाइए ओइ पाबनिके अगर हम बात करि तऽ दीपावली छैठ तिला सङ्क्रान्ति भरदुतिया लवान चौरचन तीज बरसाइत कोजगरा मधुबनी मधुश्रावणी ईसब जे पर्व होइए ईसब ईसब सब अलग सब अलग अलग पर्व यऽ आओर सबमे अलग अलग तरहके खाद्य पदार्थ बनायल जाइए तऽ अगर हम छैठ दीपावलीके बात करि तऽ ई दीपावलीमे अपन मनक हिसाबसँ मखान या बताशा ईसब पान ई ई आओर सुपारी नारियल भी देल जाइए एकर बाद देल जाइए छैठक बात करि तऽ ई तऽ ई तऽ बिहारक एगो प्रसिद्ध पर्व छी मतलब सबसँ प्रसिद्ध पर्व छैठे यऽ आओर ई पर्वमे फुस भुसबा ठेकुआ पिरुकिया खीर बनायल जाइए कइ तरहके व्यञ्जन बनायल जाइए फलो सब मङ्गायल जाइए आओर बहुत नीकसँ ई मनायल जाइए एकरबाद अगर हम बात करि तऽ जनवरीके महिनामे अबयवला पर्व तिला सङ्क्रान्ति अछि तिला सङ्क्रान्ति मे तिलक लाइ बनायल जाइए तिलकुट बनायल जाइए मुरहीके लाइ बनायल जाइए चूड़ाके लाइ बनायल जाइए आओर आओर नीकसँ ई पर्वके मनायल जाइए एकरबाद होली होइए जैमे हम दिनमे पुआ बनबय छी आओर रातिमे माउस बनबय छी भरदुतिया पाबनि यऽ जैमे हम कइ तरहके व्यञ्जन अपना मनके अनुसार बनबय छी आओर बनबय छी भाइके सङ्गमे भरदुतिया पाबनि मनाबय छी आओर हुनका खाना खिलाबय छी लवान पाबनि होइए जैमे हम चूड़ा दही जे जे पाबनि चूड़ा दहीके नामसँ प्रसिद्ध यऽ अइमे चूड़ा दही चूड़ा दहिये भोजन ब्राह्मणोके करायल जाइए आओर खुदो खायल जाइए एकरबाद चौरचन होइए जैमे पिरूकिया खीर दालि पूरी बनायल जाइए आओर ब्राह्मण भोजन होइए चन्द्रमाके पूजा होइए एकरबाद तीज पाबनि जेहो जे अक्सर चौरचनेके दिन या ओइसँ एक दिन पहिले होइए अइमे व्रति सब व्रत करइ एकरबाद हम बात करि तऽ बरसाति पाबनि आबइए ई पाबनिमे ई पाबनिमे सब सुहागन सब बड़के गाछके निच्चामे कइ तरहक कमसँ कम पन्द्रहसँ बीस तरहक फल सब लएके जाइए आओर पूजा करइए आओर कोजगरा पाबनि होइए जैमे कि मखान मखान खायल जाइए मुख्य रूपसँ मखान कोजगरा पाबनि छी आओर जे कि देल जाइए मखान बाँटलो जाइए मखान आओर सुपारी बताशा आओर खायलो जाइए एकरबाद मधुश्रावणी पाबनि होइए जे एकसँ डेढ़ महिनाके होइए अइमे खीर रसगुल्ला मतलब फलाहार कयल जाइए आओर व्रति सब पूजा करय छथिन आओर नीकसँ मनाबय छथिन अहिना हमरा सबके धार्मिक अनुसार आओर बहुत सारा पाबनि यऽ जकरा हमसब विकसित रूपसँ मनबय छी आओर नीकसँ मनायल जाइ यऽ